ہلو السلام علیکم ہاں بھیا ہم نے نے ایک آڈر کیا تھا جی ہاں جس میں دو قورمہ تھے اور ایک چنگیزی تھا

ہاں بھیا وہ ہمیں کسی وجہ سے کینسل کرانا ہے ہاں بھیا وہ کینسل اس وجہ سے کرانا ہے جو ہمارے گیسٹ آئے تھے نا وہ آ نہیں رہے ہیں تو بھیا تو بھیا اگر پیک ہو گیا ہے تو آپ پلیز آپ اس کو ہاں بھیا میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو لیکن بھیا آپ میری بھی بات سمجھیے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ میرے لیے ویسٹ ہوجائے گا جی بھیا کوئی بات نہیں آپ تھوڑا پیمنٹ اس کا لے لیجیے مگر میرے مجھے واپس کر دیجیے پیسے جو میرے ہیں اس میں تھوڑا بہت کاٹ لیجیے جو آپ کا نقصان ہوا ہو جی بھیا بہت شکریہ آپ کا بھیا یہ کب تک رفنڈ کردیں گے آپ جی ٹھیک ہے بھیا ہاف این آور میں کر دیجیے میرے اسی نمبر پہ جس نمبر سے میں نے آپ کو پیمنٹ کی تھی ٹھیک ہے بھیا شکریہ